हां अगर में गल्ल करांऽ कि अपने उधमपुर जिला दी कि उधमपुर जिला च असें गी कैसी कैसी सुविधाएं मिलदियां न क्योंकि इक बड़ी एह् उधमपुर जिला ऐ इक बड़ा छोटा जेहा जिला ऐ जेह्दे बिच असें गी थोह्ड़ियां थोह्ड़ियां सारियां सुविधाएं उपलब्ध होई दियां प्राप्त होंदियां न होर खास करियै ओह् सुविधाएं साढ़े ग्रांऽ च निं हैन असें ई ग्रांऽ गी छोड़ियां इ'नें सुविधाएं आस्तै असें गी उधमपुर जिला च आना पौंदा ऐ जि'यां साढ़ा जिला अस्पताल उधमपुर ऐ होर इ'यां नै कुछ होर बी कम्म काज़ न जेह्ड़े ओह् साढ़े ग्रांऽ च असें ई उपलब्ध निं होंदे साढ़े ग्रांईं लोग न जेह्ड़े कम्म चाहिदा कम्म दे बिना जीवन नेईं ते ओह्दे आस्तै उ'नें गी प्रयत्न करना पौंदा ऐ ओह् प्रयत्न करियै जिला उधमपुर च पुजदे न उधमपुर च कोई ना कोई कम्म उ'नें ई लभदा ऐ ध्याड़ी लानै गी लब्भी जंदी ऐ जेह्दे कारण ओह् अपनी रोजी रोटी चलाई सकदे न उधमपुर च जि'यां में गल्ल करना ऐं कि उधमपुर च ग्रांऽ दा लोग आंदे न कुछ लोग अपने बच्चें गी पढ़ाने आस्तै आंदे न कि अच्छी शिक्षा तालिम देचै अस उ'नें गी होर जेह्दे कारण ओह् ग्रांऽ गी छोड़ियै उधमपुर किराये पर रौह्ना शुरु होंदे न होर कुछ लोग दुकान उप्पर कम्म लब्भी जंदा ऐ कुछ शोरूम्स न जि'यां उत्थें कम्म करदे न तां उ'नें ई रोज ग्रांऽ दा औना जाना सारें गितै उ'नें गी सैलरी लब्भदी ऐ तां ओह् बड़ी घट्ट होंदी ऐ तो बस्सै दे किराये बिच गै पूरी होई जंदी ऐ ओह् इस आस्तै कोई किराये पर कमरे दिक्खदे न जिं'दे जित्थें ओह् रौह्ना पसंद करदे न फिर ओह् कम्म काज़ बी आसान होई जंदा उंदे आस्तै होर अपने कम्म पर समें अनुसार जाई सकदे न शिक्षा दे खेत्तर 'र कुछ लोग प्राइवेट शिक्षा गी अच्छा मन्नदे न होर गौरमेंट स्कूलें च शिक्षा जेह्ड़ी ऐ तां ओह् थोह्ड़ी ओह् उसी अच्छी इक डेवलप विकसित शिक्षा निं समझदे तो ग्रांऽ च प्राइवेट स्कूल उपलब्ध निं होंदे ओह्दे आस्तै बी कुछ लोग न ग्रांएं गी छोड़ियै सिटी च आंदे न होर अपने बच्चें गी अच्छी तालिम दिंदे न होर शिक्षा दिलांदे न ओह्दे कारण बी लोग लोकें दे घरें च किराए पर रौह्ने दी कोशिश करदे न ओह्दा फायदा उ'नें गी बी होंदा ऐ कि जेह्ड़े लोग किराए अपने कमरे दिंदे न ते उ'नें बी रोजी रोटी लग्गी जंदी होर ओह् बी अपना जीवन चलाने दी कोशिश करदे न होर बी अगर में गल्ल करना होर बी सारे व्यवसाय होंदे न जेह्ड़े जि'यां व्यवसाय च लोग कम्म करदे न होर उधमपुर जिले च इ'यां गै बहोत सारे व्यवसाय न जिस खेत्तर च लोग कम्म करदे न कोई गौरमेंट जॉब आस्तै बी अगर कोई ग्रांऽ दा आंदा ऐ तां उसी रोजाना अच्छा निं लगदा कि में घर दा रोज़ आंऽ जांऽ भाई हेल्थ बी ओह् ठीक ई रौहंदा ते ओह्दे आस्तै ओह् बी कोशिश करदे कि चलो पैह्लें ते कोशिश करदे कि अगर सिटी च कोई उं'दा रौह्ने आस्तै कोई अरेंजमेंट नेईं ऐ ते ओह् किराए पर रौह्ने दी कोशिश करदे आस्तै आस्तै फिर कोशिश करदे जमीन बी लैंदे न अपना मकान बी बनांदे न तां ओह् अगर होर अपनी कमाई बढ़ाना चाहंदे न तां ओह् बी उस्सै स्हाब कन्नै मकान बनांदे न इक दो कमरा अपना किराए पर लोकें ई दिंदे उत्थां दा बी उ'नें ई इक एक्स्ट्रा इन्कम ऐ जेह्ड़ी ओह् लग्गी जंदी ते बाकी होर बी रोजगार न कोई सब्जी दी रेह्ड़ी लांदा ऐ कोई कुलचे दी रेह्ड़ी लांदा ऐ ओह्दे आस्तै बी बहोत सारे साढ़े ग्रांईं लोग न जेह्ड़े ओह् उधमपुर जिला च आए दे न होर डेली अप डाउन करने दे बजाए ओह् कुसै घर अपना कमरा दिक्खियै उत्थें रौह्ना शुरू करदे न ताकि टाइमें दा ओह् अपना बिजनेस करी सकन होर लोकें गी फायदा देई सकन ते अज्ज बी परंपरा चला करदी ऐ जिसी लोग बखूबी कन्नै निभा करदे न होर आस्तै आस्तै अपनी रोजी रोटी चला करदे न